हॅलो तो टीवी तुमी धाडला पळय ताजें एकदम वायट एक्सपिरियंस म्हाका येयल्लें आसा एक तर तो तुजो धाडपी आसलो पळय तो केदो कळाव लावून येयलो तो आमी वाट पळयत उरलीं येयलो तो येयलो पूण ताका केदो वेळ म्हजो फ्लॅटूच सांपडना सकयल रावन फोन करता मागीर वयर येयलो लायला खरो पूण ताजेर बरी चॅनलां बी दिसनात ताजेर पिक्चरूय बरें दिसना आवाजूय लोव येता तो रिमोट आसा पळय तोवूय बरो चलना सगळेंच नेगेटीव दिसता ते टीवी बद्दल बरी अपेक्षा दवरलेली हांवें की तुमचो बरो आसतलो टीवी म्हणून पूण तशें जालें ना तो लावपाकूय ताणें खूब वेळ घेतलो एकदां लायलो परत काडलो परत लायलो अशें ताचें खूब चललेलें आसा आनी हें करून म्हाका त्या पिसाचोच डावट लागता की इतकें कसो एक्सपिरियंस हो एकदम वायट आसा आ मातशें लक्ष घालात तुमी आनी म्हजें तें एकवेळ रिप्लेस तरी करात हांव ते टीवींत हॅप्पी ना